हर इंसान महिनत करे थो कुझु पाइण लाइ

महिनत जो उचित रिजल्ट मिले ईअं ई असांजा किसान आहिनि किसान ॾींहुं राति महिनत करे थो पियो किसान किसान ज़मीन में बीज ॾींहुं भर हल जोतणु पाणी सूरज गर्मी छाया थधि मौसम जी मार हर शइ झेलंदो पियो आहे उन खां पोइ कई दफ़ा छा थींदो आहे कि फसल सुठी न थींदी आहे या फसल बर्बाद थी वेंदी आहे उन ई चक्कर में किसान कई दफ़ा साहुकारनि को कर वठंदो आहे कई दफ़ा हूंदो आहे कि मतिलबु ब्याज जी ऊची दर मिलण जे कारण किसान हू कर न न चुकता कर करे पाईंदो आहे जंहिंमें जंहिंजे लाइ साहुकार जी ज़मीन ते कबिजो करे वठंदो आहे हिन ई तनाव में किसान कई दफ़ा आत्म हत्या करे वठंदो आहे और अहिड़ी ॻाल्हि न सरकार ने किसाननि जे हित लाइ कई योजनाइयूं हलायूं आहिनि जीअं किसान सम्मान निधि किसान फसल बीमा योजना फॉइल हैल्थ कार्ड उचित दलनि ते डी ए पी खाद ऐं और ऐं कई दफ़ा सरकार किसान जी ऋण माफ़ी बि करे छॾंदी आहे